असांजे देश में ॾाढा सारा सार्वजनिक बैंक आहिनि पर माण्हुनि खे जंहिंजे मथां सभिनि खां ज्यादा भरोसो आहे उहो बैंक एस बी आई आहे जंहिंजो नालो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आहे हिते सभु माण्हू पंहिंजो अकाऊंट खोलाए सघनि था हिते अमीरु बि पंहिंजो अकाऊंट खोलाए थो सघे ऐं ग़रीबु बि पंहिंजो अकाऊंट खोलाए थो सघे हिते अकाऊंट खोलाइण में असांखे ॾाढी महिनत लॻंदी आहे पर अगरि हिते असांजो अकाऊंट खुली वियो त असांजो अकाऊंट ॾाढो सेफ हूंदो आहे हिते ॾाढी वॾी वैरिफिकेशन प्रोसेस हूंदी आहे हिते लोन बि ॾाढी आसानीअ सां मिली वेंदो आहे चाहे अमीरु लोन वठणु चाहे चाहे ग़रीबु लोन वठणु चाहे लोन ॾाढी आसानीअ सां मिली वेंदो किसाननि लाइ हिते अलॻि स्कीम हूंदी आहे महिलाउनि लाइ अलॻि ॿारनि लाइ अलॻि विकलांगनि लाइ अलॻि ऐं इंटरेस्ट बि ॾाढो घटि हूंदो आहे इन लाइ माण्हू इन बैंक इन बैंक में वेंदा आहिनि इन बैंक में ई एम आई ॾाढी घटि हूंदी आहे इन लाइ माण्हू चवंदा आहिनि की असां इन बैंक में था वञूं ऐं हिन बैंक जे वञण लाइ माण्हू ॾाढो हो कंदा आहिनि छोकी हिन बैंक जी जेका सिक्यॉरिटी हूंदी आहे न उहा ॾाढी सुठी हूंदी आहे छोकी हीअ हिक गवर्नमेंट बैंक आहे और गवर्नमेंट जी सिक्यॉरिटी हमेशा खां ॾाढी सुठी रही आहे गवर्नमेंट हिन बैंक में ॾाढा सारा नईं नईं स्कीमूं प्रुवाइड कंदो आहे और महिलाउनि लाइ त हाणे ॾाढी स्कीमूं आयूं आहिनि इन सां महिलाउनि खे ॾाढो प्रॉफिट मिलंदो आहे स्कूल